جھوٹ ہمارے لیے بہت بری چیز ہے چھوٹ بولنا ایک بری عادت ہوتی ہے اگر ہم اپنے مذہب کے اعتبار سے بات کریں تو ہمارے مذہب میں چھوٹ بولنا حرام ہے اسی لیے ہم کبھی جھوٹ نہ بولیں ہمیں جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنے اور جھوٹ سے دور رہنے کی تعلیم دی گئی ہے لیکن آپ نے ایسا سوال کیا ہے جو بہت ہی عجیب ہے اور کچھ دلچسپ بھی ہاں یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ جھوٹ ہمارے مذہب میں حرام ہونے کے باوجود ہم کھبی کبھار جھوٹ بول دیتے ہیں اسی میں ایک چیز عبادت ہے اور اس عبادت میں اگر ہم نماز کی پابندی کریں اگر ہم نماز کی بات کریں تو نماز کے سلسلے میں ہم جھوٹ بول دیتے ہیں جیسے ابھی ہم ہاسٹل میں رہتے ہیں اور ہاسٹل میں نماز کی پابندی کرنی ہوتی ہے اور اس کے لیے ہمارے یہاں نگراں مقرر کیے گئے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے جان بوجھ کر سستی اور کاہلی میں نماز چھوڑ دی اور نماز پڑھنے مسجد نہیں گئے اور اتفاق سے نگراں صاحب نے سوال کر لیا کہ کیا تم نے نماز پڑھ لی تو اس وقت ہم پھنس جاتے ہیں اور ایسی حالت میں سزا سے بچنے کے لیے ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اور جھوٹ بول دیتے ہیں کہ جی میں نے نماز پڑھ لی ہے یہ جھوٹ بول کر ہم نگراں کی سزا سے تو بچ جاتے ہیں لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگتا ہے اور اس جھوٹ بولنے پر میرا دل مجھے بہت برا محسوس کراتا ہے مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے